हमारे हिंदू धर्म में स्वास्थय के लिए देखभाल की जाती है और सिखाई भी जाती हैं जिसके शारीरिक मानसिक भौतिक एवं स्वास्थय के लिए बहुत से योग सिखाए जाते हैं और योग से हमें हमारे शरीर में बहुत से अच्छे प्रकार की होती हैं जैसे सुबह अगर साँस लेने से और हवा हवा लेने से तो हमारा शरीर बहुत अच्छा रहता है और दिन भर फुर्तीली बाजी रहती है हमारे शरीर में और बहुत से गुण और कलाकार सिखाए जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में बहुत सी विधियाँ होती हैं जिस विधि को हमको अपनाना पड़ता है और हर एक विधि को अपनाना पड़ता है जिसके कारण हमें बहुत बहुत शांति प्रदान होता है शांति के लिए हमें हमें एक जगह अस्थाई रूप से शांत होना चाहिए और एक जगह एकत्र हो कर हमें मन से उनको शांति से सुनना चाहिए जिससे हमारा मन शांत होता है